असांजे पारंपरिक अवसरनि ते अलॻि अलॻि डांसुनि जे हिसाब सां लटा पवाइंदा आहिनि जीअं लटनि में घाघरो चोली सलवार सूट साड़ी वॻा जेकी ज़रूरत जे हिसाब या गाने जे हिसाब सां पवंदो आहे तथा गहेना जेके पाईंदा आयूं उहे हूंदियूं आहिनि चूड़ियूं कंगण छेर मांग टीका नथ वालियूं जंहिंखे ईयररिंग्स चइबो आहे इहे सभु असां यूस कंदा आहियूं इहे सभु पारंपरिक अवसर जीअं सिंधी गाल्हियुनि गानो आहे हुनजो अलॻि थींदो आहे हिंदुई हिंदी या कोई फ़िल्मी गानो आहे त हुनजो हुन हिसाब सां थींदो आहे इहो ई ज़्यादातर शयूं यूस थींदियूं आहिनि